कलकत्ता कलकत्ता जे शहर अइ से हमरा बड़ा नीक लगैए ओहिठाम हम बहुत दिन तक रहलहुँ हँ गाड़ी चलबै छलहुँ टैक्सी तऽ ओहिठाम जे छै से हर चीजके सुविधो छै अहाँके टैक्सी चलबैत हमरासभके बारह बजे दिनमे कतहु मौका मिलल तऽ भोजन केलहुँ तऽ बहुत कम रेटमे हमरासभके से भोजन ओतऽ प्राप्त भऽ जाए छलै जे भोजन अहाँके दोसर शहरमे से बहुत बेसी पइसा लागत ताहि दुआरेसँ हमरा ओहिठाम जे छै से बड़ पसन्द भेल कलकत्ता सनक शहर ओहिठाम माँ कालीके दरबार सेहो छनि ओहिठाम जाकऽ साँझके जहिआ छुट्टी होइ छल तऽ ओतऽ गेलहुँ हुनकर दर्शन केलहुँ इच्छा भेल तऽ पूजोकऽ लेलहुँ हँ तऽ माँ कालीके दरबारो बहुत सुन्दर छनि तकर बाद एकटा बिरला मन्दिर सेहो अइ बालीगञ्ज फाँरीके अन्दर एहि दुआरेसँ कलकत्तामे तऽ हम बीस बाइस साल रहि गेलहुँ ताहि दुआरे कलकत्ता हमरा बहुत नीक अइ देव अस्थान सेहो ओहिठाम छनि बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ हँ अहाँके श्याम बजारसँ उत्तर दक्षिणेश्वर काली छनि ओ गङ्गा किनारेमे ओहो जगह सबपर हम घूमल छी गाड़ी लऽ कऽ पैसेन्जरो लऽ कऽ जाए छलहुँ ओहिठामके अस्थान बहुत प्रसिद्ध छै एहि दुआरेसँ बङ्गालके कलकत्ता जे अछि से हमरा बड़ा पसिन्न अइ ओ जगह कलकत्तासनके शहर हमरा दोसर जगह नहि बुझि पड़ैए दिल्लिओ गेलहुँ किछु दिनके लेल बम्बइओ गेल छलहुँ लेकिन जे हमरा कलकत्तामे नीक लागल जे कम पइसामे ओतऽ जे छै से सबचीज प्राप्त भऽ जाए छलै हँ अपन मेन्टिनेन्स सेहो घरो भाड़ा कम लगै छल ओतौका बेबस्थो बहुत बढ़िआँ छै ममताजी छथि हँ एहि दुआरेसँ मुख्यमन्त्री बहुत बढ़िआँ ओतुका हम देखलहुँ ताहि दुआरेसँ बङ्गाले हमरा बहुत बढ़िआँ लग